जानवरके पोसैमे किसान बहुत ही अच्छासँ चाराके खेतसँ काटिके लाबै छिए जब भी किसान किसी प्रकारके कीटनाशक खेतमे डालै छिए तब तीन चारि दिन तक जबतक कि कीटनाशकके प्रभाव नाके बराबर ना हो जाइ छै तबतक ओ चारा काटिके गाय या भैँस किसी भी जानवरके लिए ना लाबै छिए काहेकि अगर ओ घास ले अबै आओर काटिके दऽ देबै तऽ गायके भी तबियत खराब भए जेतै जानवरके स्वस्थ रखेला सरकार द्वारा समय समयपर टीका भी देल जाइ छिए जकराके किसान समयपर जरूर देबैले छिए बारिशके समय जानवरके कीचड़मे या गड्ढामे जहाँपर पानी जमा रहल छै वहाँपर ना रखल जाइ छिए काहेकि अगर वहाँपर रखल जाइ तऽ जानवरके पैरमे घाव या कीड़ा लग जाइल छिए जाहिसँ की अलग अलग प्रकारके बीमारी भए जाइल छिए ओ बीमारी ट्रान्सफर होके आदमीमे भी आ गैल छिए कोइभी बीमारी जेकि संक्रमण दोसरा दोसरा लोगमे संक्रमण भए छिए ओ बीमारी जबभी रहल छिए तब गायके जे दूध आबै छिए ओकरा सेवन आदमी नहि करल जाइ छिए